म्हजें सगळ्यांत व्हडलें बळगें म्हळ्यार म्हजो धीर म्हज्या प्रमाण अशी जायती गजाली आनी जायत्यो वस्तू आसात ज्यो म्हजे कडेन एका दिसा भितर जायना कांय गजालींनीं आडखळी येता पूण हांव धीर धरून तीं जायतीं कामां करतां जावं तो धा दीस वचूं म्हयनो वचूं वा वर्स वचूं धीर म्हजे कडेन खूब आसा तातूंत जायतीं म्हजीं आडखळीं हांव नश्ट करतां धीर दवरलो जाल्यार आनी सगळ्यांत व्हडली म्हजी कमजोरी म्हळ्यार जायते गजालींचेर चड विचार करपाचो ही म्हाजी सगळ्यांत व्हडली कमजोरी कितलीशीच बारीक गजाल आसूं जावं ती एके गजालीचेर हांवें कोणा वांगडां झगडीं केलीं जावं ती उरफाट्या मनशाची चूक आसूं पूण हांवें ताका तापयलो कितें म्हणलें म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कशींय येयलीं जाल्यार मागीर दोन वरां उपरांत तेंच हांवें कितें झगडलो कितें उलयलो ताचेर नस्ते चिंतचें हीच म्हाजी व्हडली कमजोरी आनी हातूंत जायते लोक म्हजो फायदो बी घेतिल्लो आसा